कभिड नाइन्टिन मुलुगनाङि मुलुगनाङिया नोंथांमोननि ओनसोलनि दावबायनाय आरो दावबायनाय फालांगिखौ बोरै कभिड नाइन्टिना जोंनि ओनसोलाव गोबां खहा खालामदों फार्सेथिं मोजांबो जादों गोबाङानो खहा जादों मानो होनोब्ला कभिड नाइन्टिननि थाखाय जेब्ला जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मडिजों लोगोसे जोंनि आसामनि हिमन्त बिस्वशर्मा बिथां गाहाय मन्थ्रिफोरा बिसोरो जेब्ला बन्द' खालामनानै होदों अब्लानिफ्रायनो गोबां खहा जादों मानो होनोब्ला जेथिंबो थांनो हाया जेरावबो थांनो हाया जेबो माल बुस्थुखौ दांनो हाया आखाइ सुनाय मा सुनाय लोगोसे जेबो बेफार फालांगिरि खालामनायाथ' बन्द'खा आरो जेराव न'निफ्रायनो ओंखारनो हायै अब'स्थायाव जादों आरो जेब्ला न'निफ्राय ओंखारनो नागिरो अब्ला पुलिसफ्रा लामायाव नुब्लानो होसोयो बुनो नागिरो मानो बाह्रेरायाव ओंखारदों मादों बेबायदियैनो गोबां होसोयो बुनो नागिरो थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां खहाबो जादों मानो होनोब्ला जानाय लोंनायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा जेरै गोबां खहा जादों सान्नायाव जेरै मुवा बुस्थुखौ बायनो थाखाय जोङो बाजारफ्राव थांनांगौ नाथाय बाजाराव थांनो हाया मानो होनब्ला कभिड नाइन्टिना गोबां गावनि खाथियाव थानाय रायलायनाय बार बेफोरजोंनो थांफायो बेनिखायनो रावबो खाथि खाथि जमा थानो मोना गावबा गाव मोनसे डिस्टेसआव थानो नांगौ जायो थेवबो थांनो हाया बेबायदियैनो जानाय लोंनाय गावनि बेफार फालांगि खालामनायाथ' गोजाननि खोथा मैगं थाइगं गायदोंमोनब्लाबो बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बजाराव फान्नो थाखाय नांगौबायदि हान्थामेलायाव थांनो हाया बिदियैनो जाय गायनाय फुनाय बेफोरो बेफोरो न'आवनो हामा जानानै थालांदों मानोना जिखिनि गायनाय बेफोरखौथ' फानफिन्नानै उनाव गावनिफ्राय फैसा दिहुन्ना लानो हाला फान्नानै फैसा दिहुन्ना लानो हाला बेबायदिनो गोबां लस जालांदों बेदिनो जोंनि बेफार फालांगियाव बहथ लस जादों मानो होनबा खहा जादों बिदिनो कभिड नाइन्टिना जोंखौ गोबां खहा खालामदों आरो जेब्ला कभिड नाइन्टिन जादों बेवहाय गोबां सुबुंफ्राबो जिउ गोमादों बिनिखायनो जेरावबो थांनो मोनै अब'स्था जानानै दङ जोंनि बे दावबायनायाव बो गोबां खहा खालामदों मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव खाथि खाथियाव गोबां मानि दावबायफैनो थाखाय जायगा दङ जेरैहाय रायन' रिजर्ट ट्रि हावस दाउजें भैरब कन्ड' बगामाथि गोबां दावबायफैनो हानाय जायगाफोर दङ बेवहायबो दावबायनो थाखाय जायगा खुलिनानै गोबां सुबुंफ्रा जायगा बानायनानै बेवहाय इन्ट्रि फिस लानानै गोबां गावनि नांगौखौ सुफुंसारनानै लानो हायो बिबदियाव जेब्ला कभिड नाइन्टिननि साग्लोबसारनायाव गोबां सुबुंफ्रानो दावबायनायाव बन्द' जादों मानो होनबा न'निफ्रायनो ओंखारनो हाया जादों थिग बिदियावनो जिबायदि दावबायफैनो नांगौमोन बेबायदि दावबायफैयाखै जानाय लोंनायनि खस्थ' बेनिखायनो रावबो फैनो हायाखै बेवहाय जाय दावबायहैनो थाखाय जागा बनायनाय बिसोरबो गोबां खहा जादों थाका फैसानि खहा जादों दावबायनायाव बिदिनो गोबां खहा जादों आरो बेफार फालांगियावबो मानोना नांगौ गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि हादराव फैयो बे फैनायाव जोंनि हादरनि जोंनि हादराव फैनानै जोंनि एरियाव हाबफैयो अब्ला बिनिफ्राय बेफ्रार फालांगिया हान्था मेलाया जोंनि थाखाय गोबां हेंथायाव फैदों मानोना जेबो मुङा बस्थुखौनो दांजाया बेवहायनो कर'ना फैयो होन्नानै सुबुंफोरानो बुङो दा बेवहाय जेबो दांनोबो हाया मानोबो हाया जानायाथ' गोजाननि खोथासै जेबो जानो हाया बै गुदुं लोंनांगौ गुसु जायगायाव थानो हाया बांद्राय जायो सान्दुं थांबासो थैयो सान्दुं गैयाबा जाया थिग बिदियैनो बेफार फालांगि खालाम जोंनि बेबायदि थांलाय फैलाय बन्द' जानायनि थाखायनो गोबां खहायाव गोलैदों दिनैसिम कर'ना भाइरासआ फैयै फैयै जिगुजौ जिगु मायथाइआव नैजौ जिगु मायथाइआव जादोंमोन दा नै एदि फैयै फैयै नैरोजा जिब्रै जाबाय बावाखै कर'ना भाइरासनि जोबनाया दा बिदियैनो गोबां खहाबो खालामदों आमफ्राय आरो मोजाङा बेनो जादों जाय कभिड नाइन्टिननि थाखाय जेरावबो थांनो हाया सब डिजिटेल मानि मबाइलजोंनो खालामनो थाखाय खालामदों बेवहाय सोरबा सुबुंफ्रा जाय मबाइल मोनाखै मबाइ लानो गोनां जादों बेवहाय आरो जाय सुबुंफ्रा स्कुल कलेज डिग्री फरायदों बिसोरो एग्जामनि थाखाय एग्जामाव प्रमसन मोन्दों बिसोर जेबोर बुजिनाय मोन्दों खायसे सुबुंफ्रा माहोनो गावसोरनि सेमेस्टार डिग्रीयाव गावसिनि सेमिस्टाखौनो पास खालामनो हाया कभिड नाइन्टिननि गाग्सोबनायाव अनलाइन एग्जामनि गेजेरजों एग्जाम होनो नांदों बेवहाय गासिबो गावनि मानि सिमिस्टारनि बुकखौनो लानानै एग्जामखौ होनो नाङो नायनानै लिरनो नाङो अब्ला बिसोरो थारैनो मोजाङैनो लिरनो हादों गासिबो मोजाङैनो पास जादों ओंखायनो आरो जाय हाइसेकेन्डारि मेट्रिक बिसोरबो कभिड नाइन्टिननि थाखाय प्रमसन मोन्दों गासिबो गोजोन्नाय मोन्दों खायसे सुबुंफ्रा बिदियैनो पास जानो हायामोन आं आसा खालामो बिदियैनो बिसोरो मोजाङै मोजां बारग' लांबाय नाथाय बिसोरो मबाइलखो दा कभिड नाइन्टिनाबो जोब्बाय बेवहाय बिसोर मोजाङै मोजां मबाइलखो गावनि नांगौ खामानियाव बाहायो जानला मानला बाहायनो नाङा बिदियैनो कभिड नाइन्टिना मुलुगनाङै गोबां मानसिनि दावबायनाय आरो खालामदों जेरै गुबुन हादरावबो जोंहा मुलुगनाङै मुलुगावनो जोंनि इन्डियावबो गोबां कभिड नाइन्टिनजोंनो सुबुं माहारिफ्रा थैबाय इन्डियावल' नङा जाय जायगायाव कभिड नाइन्टिनखौ बानायदोंमोन जे चाइना बेवहाय बेवहायनो गोबां सुबुंफ्रा थैदों आरो कभिड नाइन्टिनाव बांसिन सुबुफ्रा थैदों आमेरिका हादरमायाव बेयाव बांसिन थैदों बिदिनो गोबां हादरफ्रावबो गोसारजोबदों सोरबा गावनि बाय बाहागि बंख' फोथैलांजोबदों कभिड नाइन्टिना बिदियैनो जोंनि बे कभिड जोंनि बे भुहुमाव कभिड नाइन्टिना बहत गोहोम खोलैलांबाय जेब्ला कभिड नाइन्टिना फैयो अब्ला सारि अफाले लकडाउन होनायाव जेरावबो राहा गैयि जायो जानाय लोंनायनि आंखाल बिदियैनो कभिड नाइन्टिनाव जोंनि बे बुहुमाव जाय बे कभिड नाइन्टिनखौ दिहुनदोंमोन बेयो थैनानै थांबाय बेनिखायनो थाबैनो बन्द' खालामनो हाफिनाखै आमफ्राय थिग बिदियैनो बुहुमनाङै दावबायनायाव गोबां हेंथा सोमजिदों सोरबा मा होनो आमेरिकानिफ्राय जोंनि आसामाव फैयो भारतआव फैयो दावबायनो गोबां जायगा दावबायनो फैयो बिसोर दावबायनो हायाखै सोरबा सोरबा दावबायनायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों आसा खालामो बे कभिड नाइन्टिना थाबैनो जोंनि जायगानिफ्राय मोजाङै आनज्राय लाङो थाबैनो जोबो बुहुमाव गोबां जे दावहा बायदि जाना फैबाय दावहा नांनो गोनां जादों कभिड नाइन्टिनि समाव जों बयबो गासिबो नखर नखर दावहा नांनो गोना जादों इसोरनि फारसे आरज गाबदों जाहाथे कभिड नाइन्टिना थाबैनो बे बुहुमनिफ्राय आनज्राय लाङो मानोना गावनि जिउखौल' नङा नखरनि फेमिलिखौ सोगाब लांदों मादों आरो मोनसे मुलाम्फाया बेनो कभिड नाइन्टिननि थाखाय जेरावबो थांनो हाया टावन सहराव थांनो हायाखै ओंखायनो गामि गामि गावबागाव जायगाफोरावनो मोनसे फिसा दखान शप गोथां मैगं थाइगं फान्नाय मानाय आरो खुगायाव माक्स थाखायो माक्स गैयाबा जेबो जेरावबो थानो हाया बेखायनो बेबायदियैनो बहत